पूजापाठके बारेमे बहुत लोक छै जे या हमहूँ कभी कभी झूठ बाजै छी जेनाकि नहि कभी खाना खाइके मोन रहल या केओ बहुत जिदे करऽ लागल जे नहि खाइए लिअऽ कनिओ खाइए लिअऽ हम कहलहुँ नहि नहि एखन कहाँ एखन तऽ हम वर्तमे छी आइ या फेर कहि गेलहुँ केओ किछु आओर कहि देलक तऽ कहलहुँ नहि नहि एखन हम घर जेबै तनि नहेबै सोनेबै पूजा करबै फूल आनबै इएह करबै वएह करबै इएहसबमे रोक रहल जेना प्राथने करै छै तऽ लोक बहुत लोक कहलक हम ई मानता मानने छी लेकिन मानता मानने नहि रहै छै या फेर मानता मानिओकऽ लोक कहलक जे नहि हम ई मानता मानबे नहि केलिए हम ई चीज कहबे नहि केलिए या फेर केओ कहि देलक हँ हमरा ई चीज भऽ जेतै नहि तऽ हम माताके ई चढ़ेबनि ओ चढ़ेबनि लेकिन पूरा तऽ करै छै नहि लोक ओहिसभ दुआरे पूजा प्राथ पाठके मामिलामे बहुत लोक झूठो बाजै छै तऽ केओ होइ छै जे अवसर पाबिकऽ झूठ बाजै छै केओ होइ छै बिना मतलबो झूठ बाजि दै छै या जेनाकि कोनो पण्डिते आर आबै छै माँगैएवला ओहेसभ कहलक हे फल्लाँ जगह ई चीज छै हम ओहि चीजके नामपर तोरासँ दान माँगै छी अहाँ दिऔ ई चीज दिऔ भण्डारा छै फल्लाँ जगह तऽ से दिऔ आब फल्लाँ जगह भगवानके मुरति बनै छै से दिऔ ओहिमे चन्दा दिऔ जेनाकि भऽ गेलै हे फल्लाँ जगह जग होइ छै तऽ जगमे चन्दा दिऔ बहुत लोक होइ छै जे इहोसब करै छै लेकिन ईसब नहि करैके चाही लेकिन लोक कहै छै या कभी होइ छै वक्त जरूरीपर हमहूँ कहीँ बाजने हेबै इहो हम नहि कहि सकै छी जे हँ नहि बाजनैहिए हम हेबै कि नहिए बाजने हेबै इहो हमरा पता नहि यऽ लेकिन झूठ बाजनाइ बढ़िआँ बात नहि होइ छै लेकिन कखनहु कखनहु झूठ हमहूँ बाजि लै छी जेकि नीक बात नहि छै लेकिन जतऽ नहि आब खाइके मोन रहतै लोक जिदे करऽ लागतै तऽ कि करबै तऽ बजै जाइ छै नहि हम पूजा करबै तऽ खेबै या फेर केओ कहलक जे नहि हे मीटे मछली छै इहे खा लिअऽ तऽ कहलहुँ नहि नहि पूजा करबै कोना मीट मछली खेबै आब एक सओ काम करऽके हेतै माथा धुअऽके हेतै ई करऽके हेतै ई करऽके हेतै भिनसर पूजा करैके छै तऽ इएहसब होइ छै पूजा प्राथनाके बारेमे झूठ बोलनाइ झूठ तऽ नहि बाजैके चाही हमरो खराब लागैए लेकिन तभिओ कखनहु जरूरी पड़ैए तऽ बाजि दै छी केओ आएल मातेजीके नामपर कहलक जे हे फल्लाँ जगह मुरति बनै छै तऽ दिऔ चन्दा ओहो नहि एगारह रुपैआ नहि लेब एकैस रुपैआ नहि लेब कतेक एक सओ एक दिऔ एक सओ एकावन दिऔ इएहसब लोक कहै छै इएहसब भेलै झूठ बाजनाइ झूठ तऽ नहि बाजैके चाही लेकिन वक्त जरूरीमे पूजो पाठमे लोक झूठ बाजि दै छै पूजो पाठके नामपर लोक झूठ कहै छै इएहसब बात छिए नहि पूजा पाठ मामले बोलैके चाही